सुदूर और अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कम आबादी वाले लोग रहते हैं वहाँ इंटरनेट की कम सुविधा होने के बावजूद वहाँ अपना मनोरंजन के साधन के रूप में बच्चों बच्चे अपना क्रिकेट खेल के या अलग अलग प्रकार के खेल खेल लेते हैं बड़े बुज़ुर्ग बैठ के आपस में बात या अन्य खेल खेल के अगर संबंध में है तो ताश खेल लेते हैं महिलाएँ घर के काम या लूडो खेल कर अपना काम चला लेतीं हैं इसी प्रकार और साधन के रूप में अगर और भी कुछ हो तो ख़ुशी के माहौल में नाच झूम लेते हैं जिससे उनका तनाव दूर रहता है और उनका मनोरंजन भी सही से हो पाता है